خبروں پر عمل کرنے کے بہت سے فائدے ہیں جو فرد اور معاشرے دونوں پر مثبت اثرات ڈالتے ہیں آج کے دور میں معلومات تک رسائی بے حد آسان ہو گئی ہے اور خبروں کی تیز رفتار فراہمی نے لوگوں کو باخبر رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے خبروں پر عمل کرنے کے چند اہم فائدے درج ذیل ہیں نمبر ایک باخبر رہنے کی صلاحیت خبریں لوگوں کو دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سیاسی تبدیلیوں معاشرتی مسائل اور نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں باخبر رکھتی ہے جب لوگ خبریں پڑھتے یا سنتے ہیں تو وہ مختلف معاملات پر اپنی رائے قائم کرنے کے قابل ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کے ذاتی فیصلوں بلکہ معاشرتی گفتگو گفت و شنید میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں نمبر ٹو بہتر فیصلے کرنے میں مدد خبروں کی بنیاد پر فرد بہتر فیصلے کر سکتا ہے چاہے وہ مالیاتی مارکیٹ کے بارے میں ہو یا صحت کے حوالے سے نئی معلومات پر مبنی فیصلے ہوں خبریں افراد کو معلومات فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں بہتر اور صحیح فیصلے کر سکیں نمبر تین عالمی مسائل کا شعور خبریں عالمی مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہیں جیسے ماحولیاتی تبدیلیں جگیں معاشرتی ناانصافیاں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یہ آگاہی فرد کو ان مسائل کے حل کی جانب قدم اٹھانے کی ترغیب دیتی ہیں اس کے ذریعے لوگ اپنی حکومتوں یا متعلقہ اداکاروں کو جواب دہ ٹھہرا سکتے ہیں اور معاشرتی تبدیلی کا حصہ بن سکتے ہیں نمبر چار جمہوری معاشرے میں کردار ادا کرنا جمہوری معاشرے میں خبریں ایک اہم ذریعہ ہوتی ہیں جس سے عوام اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں جان سکتے ہیں باخبر عوام ہی اپنے نمائندوں کا احتساب کر سکتے ہیں انتخابات میں درست رائے دے کر دے دے کر سکتے ہیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں نمبر پانچ خود اعتمادی میں اضافہ جب لوگ خبریں سنتے ہیں اور ان پر ان پر عمل کرتے ہیں تو ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بااختیار محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کے حالات کے بارے میں درست اور بر وقت معلومات ہیں متوازن نقطہ نظر نقطہ نظر خبریں مختلف زاویوں سے مختلف مسائل کو دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں جب فرد مختلف ذرائع سے خبریں پڑھتا ہے تو وہ ایک متوازن نقطہ نظر حاصل کرتا حاصل کر سکتا ہے جو تعصب سے بچنے میں مددگار ہوتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے نمبر سات وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی خبروں پر عمل کرنا فرد کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ رکھتا ہے نئی ٹیکنالوجیز تحقیقی کامیابیاں اور جدید رجحانات کے بارے میں جاننے سے فرد اپنے آپ کو تیزی سے بدلتے ہوئے ماحول میں بہتر ڈھال سکتا ڈھال سکتا ہے مختصراً خبروں پر عمل کرنے کے ذریعے فرد خود کو باخبر بااختیار اور متوازن بنا سکتا ہے یہ نہ صرف اس کی ذاتی زندگی میں مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ معاشرتی ترقی اور جمہوری استحکام میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے